मछरी मलाह जे रहै छै मछरी जे पानि जे आबै हइ तऽ ओ मछरी केना मारै हइ ओ बुआरी मारै हइ कि काँटी मारै हइ पोठी मारै हइ कैर सकलै हँ ओहिमे केना बनायल जाइ हइ मछरी केनाके फारै हइ तेलमे तऽ फ्राइ करै हैके तेलमे तऽ ते मलाह रहै हइ बैठल जे देखै हइ भाला बरछी लऽके बैठल जे आब होतै तऽ ओहिमे जाल लगेबै तैयार लगाके फँसाके मारबै मछरी ई घर पर लऽके जाके बनेबै आके पइसा अयतै तऽ मर मसल्ला ओकरा बनायल जेतै जे हँ पइसा होतै तऽ मसल्ला लकऽ मछरी फ्राइ कऽके तैयारी करबै बुझलियै रहै हइ जे बैठल जब हेतै मछरीके बनाइबे देबै खेतै सभ मिलके रहतै नहि रहतै पानिके इन्तजार ताकि रहलै हँ जे आब अयतै तऽ बारिष हेतै तऽ बुन गिरै है मछरी ताहिमे सभ रहै हइ बैठल मलाह जे बैठल गिरै हइ जाल गिरेतै कोइ रखलक भाला रखलक कोइ बरछी ओहिसे मारि करतै जे हँ मारिके लऽ जेबै घर अऽ बनेबै तब मसल्लाके जोगाड़ करबै तेलके जोगाड़ करै ज हँ केना हम इसे बनेबै जब मसल्ला नहि हइ आनतै तऽ बनेतै फ्राइ कऽके फिर बनेतै जे सभ मिलके हेतै हो गेलै आब केना कऽ राखब बचाके कचड़ामे से ओकरा एकरा साफ सुथरा कऽ के रखतै जे हँ गन्दगी है हमे नहा धो लय छियै एकरा साफ कैल जेतै अइमे